थाम नभेम्बर नैरोजा नैजिनै नै एप्रिल नैरोजा जिनै से जानुवारि नैरोजा थाम बा मे नैरोजा जिब्रै द' जुन नैरोजा ब्रै